ہم يہاں كيسے بيٹھيں يہ گاڑى كيسى ہے كتنا گندہ ہے يہاں پر كيسى بو آ رہى ہے آپ گاڑى صاف نہيں ركھتے آپ ماسک بھى نہيں پہنتے كيوں ايسا گندہ ركھا آپ نے ہيں ہم نے سفر كرنا ہے يہاں سے دور کا اب اتنى گندى بو آ رہى ہے آپ كى گاڑى ميں آپ گاڑى كو دھوتے نہيں ہو كيا صاف نہيں كرتے كيا كيسے بيٹھیں ہم گاڑى ميں آپ نے نہ ماسک پہنا ہے نہ گلوس پہنا ہے نہ سينی ٹائزر ہےآپ كے پاس ہم سفر كيسا كریں ہمارى طبيعت خراب ہو جائے گی ہم كيسا بيٹھيں يہاں پر كووڈ جيسے انفيكشناں ہو رہے ہيں ہوتے ہيں ڈينگو جيسے فيورس آ رہے ہيں آپ كو نہيں پتہ كيا آپ كو گاڑى كو صاف ركھنا پسينجر بيٹھتے آتے جاتے آپ كو سب چيز كا خيال ركھنا ہونا تھا آپ نے كيوں نہيں ركھا ہم سفر كيسا كريں ہم كو بو آئے گا گندى بو آ رہى ہے يہاں سے آپ كى گاڑى صاف كيوں نہيں ہے آپ كى ہم كيسا سفر كريں يہاں سے صاف صفائى نہيں ركھا آپ نے گاڑى ميں سينى ٹائيزر بھى نہيں ہے يہاں پر ماسک بھى نہيں لگاتے آپ آپ كچھ آپ کو ايسا كيوں ركھا ہے آپ نے صاف ركھنا تھا آپ كو ہم كو اچّھا سفر كرنا ہے دور كا صاف صفائى كيوں نہيں ركھا ہم نے گاڑى اس ليے بک كرى كہ ہم كو لمبا سفر كرنا ہی ہے صاف گاڑى ہونا چاہيے تھا ہم كو ہم كو لمبا سفر كرنا ہے اگر کہ ٹرانسپورٹ ايجنسى كہاں آپ كى گاڑى ہم نے بک كرائى تھى آپ كى گاڑى كتنى گندى ہے صاف صفائی نہيں ہے ہمارى اگر طبيعت خراب ہوئى تو ہمارا اس كے ذمّہ دارى كون ليں گے آپ كو آپ کو احتياط كرنا چاہيے تھے كہ گاڑى پورى گاڑى گندى ہے ہم سفر كيسا كرنا ہم يہاں سے اس کو ہمارى اگر طبيعت خراب ہوجائے گى تو اس كا ذمّہ دار كون ہوں گے